हैलो मैम मुंहिंजो नालो अक्षय आहे ऐं मां खे मुंहिंजे दोस्त नम्बर ॾिनई तव्हांजो की तव्हां प्लेसमेंट कराईंदा आहियो त हाणे मां बी एस सी में बायोटेक में स्टडी कयां थो ऐं मां बी एस सी कम्पलीट कई आहे ऐं मां सोचियां थो मूंखे हिकु जॉब खपे ऐं मुंहिंजो जेको दोस्त आहे उनखे तव्हां जामु सुठो पैकेज वठी ॾिनव त मां तव्हांसां ॻाल्हायांव थो इन ॿारे में की तां मूंखे बि हिकु सुठो पैकेज वठी ॾियो मैडम मुंहिंजी जेकी रुची आहे उहो वधीक अ टीचिंग करणु में आहे मूंखे ॿारनि खे पढ़ाइणु सुठो लॻंदो आहे त हुन रिलेटिड तव्हांखे कुझु हुजे मुंहिंजे लइ त ॿुधायो छोकी मूंखे हू पढ़ाइणु सुठो लॻंदो आहे तां जीअं ॿुधायो मूंखे एम एस सी करणु खपे त मां बि ईअं सोचियां थो की मां एम एस सी कयां त हिन लाइ तव्हां तव्हां कुझु कयो मुंहिंजे लाइ ठीकु आहे मैडम त मां तव्हांखे थोरी देरि में कॉल करे ॿुधायां थो हिन बारे में थोरो वीचारे करे ठीकु आहे जय झूलेलाल